ایسے بہت سے رسم و رواج ہیں جو ہم لوگ مناتے ہیں جیسے کہ عید المیلاد عید بقرعید جنماشٹمی شری جنماشٹمی محرم ایسے بہت سے تیوہار ہیں رسم و رواج ہیں جو ہم لوگ مناتے ہیں محرم میں ہم میلہ دیکھنے جاتے ہیں اور بہت کھیلتے ہیں کودتے ہیں اپنے پریوار کے ساتھ تیوہاروں پر گھومنے جاتے ہیں باہر گلیوں میں میلے لگتے ہیں وہاں سے چیز لے کر کھاتے ہیں چاٹ لے کر کھاتے ہیں ایسے بہت سے رسم و رواج ہیں جو کہ ہم لوگ مناتے ہیں ہندو لوگ بھی مناتے ہیں جنماشٹمی کاوڑ کاوڑ میں وہ ہریدوار جاتے ہیں اپنی کاوڑ لے کر اپنی مراد پوری کرتے ہیں ایسے بہت سے ثقافتی رسم و رواج ہیں